جی میرے پاس خاص قابلیتیں ہیں جیسے کہ مجھے فوٹو گرافی بہت اچھی آتی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیتا ہوں اور مضمون نگاری کر لیتا ہوں لکھ لیتا ہوں یہ سب میں نے مشق سے سیکھا ہے فوٹو گرافی فوٹو کھینچتے کھینچتے سیکھا ویڈیو ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ میں گھس کر ایڈیٹنگ کرتے کرتے سیکھا اور مضمون نگاری لکھتے لکھتے سیکھا میں